हेल्लो ओ जोंहा दा हर गेजेराव माबा उबेरफोर मोनगोन नामा आंहा दस्रा जायगायाव थांनांगौ गोनां दंथारोमोन दा माबाफोर अट'फोर बा उबेरफोर मोनगोन नामा आं दसतासोआव थांनाय जागोन दा आंखौ कक्राझारनिफ्राय दैखांनानै लांनो हागोन नामा